भोंवप म्हटल्यार ट्रेवलींग करप एक खूब म्हत्वाची गजाल आयज जावन आसा आयज कशेंय आयची जी लायफ आसा जीण आसा ती धांवपट्टी जाल्लेली आसा म्हणल्यार फास्ट एण्ड फ्युरीयस जाल्ली आसा आयज सगळे फास्ट फास्ट सगळे चल्लेले आसा ते फास्ट फास्ट लायफाक जिणेक एक अशे एक विसव दिवप विसव दिवप खूब गरजेचे आसा ताका लागून आयज भोंवप खूब इंम्पोरटंट तें एक विसव जाल्ले कारणान जी मानचीक जी डेली रुटीन आसता तो ताका एक रिफ्रेश गावता जेणे करून आपली जी कामां आसा ती मुखावयली जी कामां आसा ती बरी वयता तांकां एक रेश्ट गावता आनी खूब बरे तरेन तें सगळें चलता तशें पळोवपाक गेल्यार हांव कित्याक भोंवतां अशें तुमी विचारलां म्हजे भोंवपाचे कराण म्हणल्यार म्हज्यो हॉबीज हॉबीज म्हजी आवड ती भोंवप भोंवप ही म्हजी आवड जाल्ली आसा ट्रेक आसूं जें एडवेंचरीस भोंवप आसा जे वेगवेगळे वेगळी मोमेंट्स जे वेगवेगळे वोटरफोल्स रानां डोंगर वायड लायफ सेंचुरीस नेशनल पार्कस जे आसा ते पळोवपाक म्हाका खूब आवडता जेणें करून म्हजी जी आतां एक वेगळें जे शिकपाक आवट ऑफ सिलेबस शिकपाक पावता आमी जशें स्कूलान नाजाल्यार युनिवरसिटी शिकता तेन्ना ते एक मर्यादीत आसता जेन्ना आमी ट्रेवलींग करता तेन्ना आमी वेगळो कल्चर त्या प्रवासान वेगळो कल्चर पळोवपाक गावता वेगळे ट्रेडिशन वेगळे कस्टम ड्रेस भाशा वेगवेगळ्यो भाशा बोलयो तांचे डायलेक्ट सगळेंच आमकां थंय शिकपाक गावता आनी पळोवपाक गावता तें आमकां क्लासी भितर पळोवपाक गावना ताका लागून जेन्ना आमी भायर सरता तेन्ना हेर गजाली आनी थंय शिकपाक गावता आमी आतां दुसरे कडेन वयता थंयचे लोक आमकां एक कशे जगता हें पळोवपाक गावता तांची लायफ स्टायल कितें आसा ते किते खाता किते ते काम करता धंदो कितें ते आपले पोट कशें चलयता ह्या गजालीचे बायींग जेन्ना करपा वता आमी घरा बसून जायना जेन्ना आमी भायर सरता आवट ऑफ टावन जेन्ना आमी वयता बऱ्या जाग्यानी भोंवप गरजेचे आसा जेन्ना आमकां वेगळें कितें शिकपाक गावता हांवें जे प्रवास केला पळय तेतूंतलें म्हजें थोंडें ट्रेवलींग लखनव गेल्ले एक केंप एटेंड केल्ले नेशनल यूथ केंप तेन्ना आमी खूब बरो जाल्लो आसा वेगळे वेगळे राज्यांतले भुरगे थंय आपली कला दाखोवपाक आयल्ले आसले जे इट वोज एक्शचेंज म्हटल्यार आपले विचार मेळप थंय कितें आसा कितें चल्लां कितें तें एकामेकांक देवण घेवण करप ह्या एक्शचेंज युथ जीवि थोट्स जे आसा ते आसले थंय जेणेकरून आमी खूब राज्यांतल्या भुरग्यांक मेळ्ळे विचार आयकल्ले आमचे बद्दल कित्याक गोंया बद्दल तांचे विचार कितें आसा कसो मोग आसा तें सुद्दां आमी त्या वेळार सगळो आमी पळयलो दुसरो आसलो चिकमंगळूर तो एक हिल स्टेशन आसा थंड वाठार आसा जो कर्नाटकान जो एक डिस्ट्रीक्ट आहा थंय गेल्ले आमी थंय कॉफी प्लांटेशन पळयली टी प्लांटेशन पळयली व्हडेले व्हडले दोंगर पळयले आनी थंयची जी लोक पळयली थंयचे वातावरण पळयलें सगळें आमी थंय पळयलें आनी इतकें बरें थंड थंड बरें दिसलें वेगवेगळी जनावरां पळयली आनी थंय जंगल सफारी पळयली जेणेकरून आमकां कळून आयलें की खूब कितें कितें आसा जेन्ना थंय आमकां खूब कितें शिकपाक गावलें तेन्ना तूं भोंवता तेन्ना तुका खूब कितें शिकपाक गावता लायफांतली वेगळी वेगळी गजाली तांचे कडेन आसता आमी जें जेन्ना भोंवतात तेन्ना आमी एक मर्यादा उरना आमचे विचारांची एक वायड एक्सपांशन म्हळ्यार एक दुरदृश्टी आमची वाडटा पळोवपाची थोट वाडटा विचार वाडटा हें सगळें आमकां भोंवता न्हू तेन्ना सगळें आमकां पळोवापाक मेळटा तशें हांव पयलीं देल्ली गेल्लों देल्ली थंय आमी खूब कितें कितें पळयल्लें लोक कशे आसता लोक कशे वागता खंयच्या लोकां कडेन कशें उलोवप ह्या हांणी बारीक मनशांक आनी व्हडले मनशांक रिस्पेक्ट कसो दिवप तेचें कडेन डील कशें करप सिचुवेशन तयार जालें एक वेळ घटना तयार जाली जाल्यार तें आमी कशें हेंडल करप हे सगळें प्रवासांतल्यान शिकता जेन्ना प्रवास करता पळय जेन्ना एक वाठार आमी ते दुसरे पली कडेन पावता सगळें आमकां वेगळें दिसता तें वेगळे वाठरान कशें जगप कशें जियेवप हें इंपोरटंट आसा जेन्ना आमी अशे भोंवता पळय तेन्ना आमची जी इच्छाशक्ती आसा पळय ती वाडटा आमी जें आमकां जें जें आमचें कार्य आसा तें बीन वाडटा आमी एडजस्ट जावपा लागता खंयची परिस्थिती आमी एडजस्ट कशें जावप हें आमी ह्या प्रवासांतल्यान ह्या ट्रेवलिंगातल्यान शिकता तूं सांगू शकना वाटेर वयतना कसलो प्रकरण कसले घडणूक घडूंक शकता ती आमी कशी फेस करप ताका आमी कशें तोंड दिवप जेणे करून आमी परत बऱ्या भाशेन येतले हें सगळें तुमकां ट्रेवलिंगांतल्यान शिकपाक गावता ट्रेवलिंग खूब इंपोरटंट सगळ्यांनी आपल्या कमीच्या कमीत वयान भोंवप गरजेचें आसा जेन्ना भोंवता तेन्ना भुरगो शिकता भुरग्याक खूब कितें कळटा खूब कतें इंपोरटंट आसा ट्रेवलींग एज अ मस्ट एण्ड इंपोरटंट फॉर ओल